मेरी सब से बड़ी उत उपलब्धी ये है कि मैंने एक नृत्य में पार्टीसिपेट किया था डांस कॉम्पटीसन में उस में मैं मुंबई गई थी ओर मुंबई में जा कर मैंने चार ऑडीसन दिए थे तो उन ऑडीसनों में मैं पास हो गई थी वो मेरे लिए सब से बड़ी उपलब्दि थी जो मेंने पहले कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी ऐसे डांस करने के लिए इतनी दूर शहर अपना ख़ुद का शहर छोड़ के इतनी दूर जाऊँगी वो भी सपनों के शहर मुंबई में और मुझे अपने आप पर बहुत गर्व हे क्योंकि मैंने चार सेलेक्सन निकाल लिए थे मतलब चार ऑडीसन निकाल लिए थे जिस में में सेलेक्ट हो गई थी मेरी टीम सेलेक्ट हो गई थी तो मुझे वो वाक़ई बहुत ज़्यादा ख़ुशी हुई थी मैंने वो पूरे डांस मैंने इतनी अच्छी मेहनत इतनी लगन से किया था जो मुझे आज भी याद है और मैं अपने आप को अभी भी गर्व महसूस करती हूँ कि मैंने पहली ही बार में उस कॉम्पटीसन में गई और उस कॉम्पटीसन में मैंने पहली बार में चार ऑडीसन में सेलेक्सन हो गया मेरा वरना कई लोग ऐसे रह जाते जिनका तो पहले से पहला ऑडीसन भी सेलेक्ट नहीं हो पाता लेकिन मेरा फिर भी चार सेलेक्सन हो गया था तो मैं अपने आप पर बहुत गर्व महसूस करती हूँ